फोटोग्राफी में जो हम अगर ये होना चाहे सेक्सिस्ट तो इसके लिए तो हमें आवेदन करना होगा आवनेदन करके ब्लॉक में देना होगा उसके बाद उसमें होगा मेरा वो भी पूछेगा कि फोटोग्राफी के लिए आपका कोई सर्टिफिकेट है उसके बाद हीस मिलेगा लेने के बाद होता है तो सहयोग करे फिर हम ब्लॉक में जमा करेंगे वहाँ से फिर अगर सिलेक्ट हो गए सिलेक्ट होने के बाद वो हमें करता है जो सिलेक्ट हो जाएँगे तो सरकार हमारी मदद करेगी फिर ऊ प्रो ग्रीस को आगे ले जाके और भी बड़ा करने में सहयोग देगा फोटोग्राफी के लिए तो प्रेस्टी करना पड़ता है डिग्री लेना पड़ता है इसी के बाद तो ये सब सेलेक्ट होता है राज्य स्तर पर तो सहयोग मिलता ही है फोटोग्राफी के लिए किसी को ये सीखने के बाद भी डिग्री चाहिए डिग्री रहने वाला को ही होता है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हम भी तो शौकीन है इसके लिए तो कुछ करना होगा करने के बाद ही तो होता है प्रतियोगिता में भाग लेंगे फिर आगे का प्रोग्रेस क्या होता है फोरम भर के सब देंगे उसके बाद सरकार हमारी तो मदद करेंगे ही हम लोग को जैसे अगर सीखने पर रहेंगे तो सीख तो लेंगे ही सीखने से ही सारा काम संभव है तरने में भाग लेने में तो हम लोग स असमर्थ नहीं है समर्थ है जो इच्छा तो रहता है जो फोटोग्राफी में हम सब भी भाग ले इसके लिए तो करना पड़ता है प्रस्टिक भी करना पड़ता है संघर्ष भी करना पड़ता है करके ही आगे बढ़ा जाता है करने में सहयोग तो है जो कर सकते हैं हम लोग सरकार द्वारा हम लोग को तो हेल्प मिलेगा उसके बाद कई सारे सुविधाएँ हैं जो हम लोग को दे रहे हैं प्रतियोगिता खेल कूद या संगीत या भी कुछ किर्केटर ये सब में तो हेल्प होता ही है तो इसमें हम लोग भी पढ़ाई के समय अपना करते थे जो खेल कूद में भाग लेते थे संगीत हो या फोटोग्राफी हो तो इसमें तो नहीं हो कि संगीत में लिए थे तो संगीत का कार्यक्रम करते थे तो इसमें आमतौर पर गिफ्ट दिया जाता था या उसका सर्टिफिकेट भी मिलता था ताकि हम आगे चल के भी इसका लाभ उठा सकते हैं इसी के कारण तो अच्छा है प्रतियोगिता में हम लोग भाग लेने में समर्थ रहते हैं इसके बारे में फोटोग्राफी के बारे में तो अच्छा ही है जानकारी तो अब हर लोग का है ही है संभव है करने में हर हर आमतौर पर तो सरकार की मदद मिल ही रहा हर एक शिक्षित में पढ़ाई में खेल कूद में कहीं न कहीं हर जगह पर योगदान तो रहता ही है सरकार का तो यो इस प्रतियोगिता में हम सब भी शामिल होने का एक जुट कर रहे हैं